हमारे यहाँ कुंभार मिट्टी के बर्तन बहुत ही अच्छे अच्छे से बनाते हैं जैसे कि दियने हो गया घड़ा हो गया ग्लास हो गया कड़हैया हो गया और ऐसे अन्य प्रकार के बर्तन बनाते हैं जो की देखने में बहुत ही सुंदर आकर्षक लगता है जो कि हम लोग उसको जाकर खरीदते हैं खरीदकर लाते हैं घर तो उसमें घड़े में पानी डालते हैं और दियने में पूजा करने के लिए हम देने का प्रयोग करते हैं और कड़हैया लेते हैं तो हम लोग खेल खेल में बोलते हैं कि चलो आज इस कड़ाही में कुछ बनाया जाए जो कि बहुत अच्छा लगेगा हम लोग खेल में करहैया का इस्तेमाल कर लेते हैं और कौशल आधारित व्यवसाय है जैसे हम लोग दीवार पर किसी दीवार को पेंट कर कर उसमें अच्छे से चित्र को उभारते हैं और किसी भी जंगल या पेड़ पौधे वृक्ष जानवर का भी चित्र बनाते हैं जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और मन को मोहक मोहन करने वाला होता है और